कठोर मौसममे सेहो भोजनके तेजीसँ पहुँचाबै के लेल जे डिलिवरी पार्टनर के नीक प्रतिक्रिया दैमे जे छै हमरा सभ हमेशा तत्पर रहल छियै आओर जहाँ तक ओकर अच्छा व्यवस्था रहै छै अच्छा सेवा अगर रहै छै तऽ हमरासभ प्रतिक्रिया भी ओकरापर अच्छा दै छियै जहाँ स्विगी के गप होइ छै जोमैटोके गप छै तऽ एकरा सभमे जे छै जेना हमरा कोनो भी होटलके खाना बढ़िआँ लागलै कोई भी रेस्टोरेन्टके खाना बढ़िआँ लागलै तऽ हम ऑर्डर करैत रहै छियै प्रत्येक प्रत्येक दिन कोशिश करै छिए जे हमरा जँ इच्छा होइ छै तऽ हम जे छै ऑर्डर करै छियै एहन सब जे छै ऑप्शन हमरा जे छै अगर मिलै छै तऽ हम फीडबैकके जहाँ तक गप छै तऽ ओकरा जे छै हम दै छियै जहाँ तक बात छै जे डिलिवरी पार्टनरके प्रतिक्रियाके तऽ प्रतिक्रिया जौं जल्दी पहुँचाबै छथि ने पर्सनली हमर जे नेचर अछि ओकरा अच्छा अच्छा प्रतिक्रिया दै छै जौं ओ अच्छा जल्दी पहुँचाबै छै आओर होटलसँ अगर अच्छा खाना रहै छै तऽ ओकरो प्रतिक्रिया अच्छा मिलै छै ओकरा तऽ एकरामे छै जे जनता जहाँ तक सेवा मिलते जनताके ओ ओहेन अच्छा प्रतिक्रिया देतै हमरासभके देखै लऽ मिलै छै यऽ हमर अपन जे छै एना एक्सपिरियन्स छै जे ओहि हिसाबसँ हम रखले आयल छियै जे स्विगीके जे भी इन्सान रहै छै ओकरा जे छै काम करै छै बड़ा मेहनती होइ छै आओर प्रतिक्रिया भी ओकरा जहाँ तक अच्छा ही मिलै छै आँ जब भी आयल छै तऽ ओकरा जे छै फीडबैकमे जे छै हमरासभ अच्छासँ फीडबैक दैय छियै आओर ओ अच्छासँ अपन खुश भयके जाइ छथिन